گھر کو صاف رکھنے کے لیے جھاڑو لگتی ہے اور کیا کہتے ہیں اور نالی صاف کروائے جاتے ہیں نالی صاف ہوتی ہے اور محلے والے سارے مل کے ہفتے میں ایک میٹنگ ضرور رکھتے ہیں یہی صاف ستھرے کے بارے میں بات چیت ہوتی ہے اور ایک دفعہ پورے گلی محلہ کی صفائی ہوتی ہے تاکہ کوئی بیماری نہ ہو مچھروں کی بھی دوائیاں ڈلوائی جاتی ہیں یہاں تو بیماری نہ ہو اور کیا کہتے ہیں بیماری آج کل بہت ہو رہی ہے گندگی سے ڈینگو مچھر بھی بہت ہو رہے ہیں اس لیے صاف صفائی اچھے سے کروائیں اور ہمارے یہاں بھی بہت اچھے صفائی ہوتی ہے محلے والے سارے مل کے صفائی ستھرا کرتے ہیں آپ لوگ بھی کریں بیماری سے بچیں گے محفوظ رہیں گے